सूचना सर अरे कहाँ आ गए आप इधर किधर जी बताइए जी जी जी दवा तो मिल जाएगी आपको बढ़िया से बढ़िया जी जी जी जी जी जी हम वहीं से बोल रहे हैं जी जी जी जी अच्छा अच्छा अच्छा

जी जी जी आपको दवा अच्छी से अच्छी भी दवा मिल जाएगी आप टेंसन मत लीजिए आप ठीक ठाक अब यहाँ आप आ गए हैं तो आप ठीक ठाक ही हो जाएंगे और ठीक ठाक हो कर जाएंगे भी अरे ज़्यादा नही सौ रुपये लगता है एक पत्ते का अच्छी क्वालिटी वाली दवा है हाँ अच्छी बताइए और क्या दिक्कत है बताइए आपका गाठिया का भी दिक्कत है क्या गठिया ओठिया में अच्छा छा और अच्छा अच्छा और मतलब सुगर के साथ साथ आपको गैस्ट्रिक बीमारी भी है जिस कारण क्या गैस्ट्रिक बीमारी जो आपको ऐसे दिक्कतें पहुँचाए नही दिक्कते न पहुँचाती तो सुगर भी फिर आप सुगर का इलाज़ तो हो ही जाएगा कुछ दवा दे दे रहे हैं हम औ गठिया ओठिया का भी आपको दवा दे दें गठिये का भी दवा दे दें अच्छा अच्छा नहीं नहीं आप आप अगर नाम से आए हैं अपोलो मेडिकल के नाम से आप आए हैं आपको अच्छी दवा मिलेगी अच्छी क्वालटी जी जी जी

आपको चक्कर भी आता होगा

चक्कर जैसा आपको चक्कर आएगा तो आप गिर जाएंगे तब हाँ मैं आपका इलाज़ बताऊँ अच्छी अच्छी हम दवा दे दे रहे हैं सौ रुपये का है और उसके बाद आपको जो आपको गठिया में दर्द है और गैस्ट्रिक का और सिर दर्द यह सब प्रॉब्लमे हैं हाँ हाँ इसका भी दवा दे दूँ न हम हाँ हाँ आपको उचित रेट में सारे दवाएँ मिल जाएंगी आप हमेशा खाते रहिए इसके लिए हाँ हाँ आप आइए अपोलो मेडिकल के पास आप आए हैं तो हम अच्छी क्वालटी के रेट दवा देंगे आपको हम अच्छे अच्छी क्वालटी दवा देंगे ठीक है सर आपको दवा मिल जाएगा हमेशा खाते रहिए ठीक है सर आपको दवा हम दे दे रहे हैं ठीक ठीक है ठीक